जी टैक्नोलोजी दी मदद कन्नै साढ़े जम्मू च बी एजुकेशन सिस्टम आनलाइन होई गेदा कोविड दे दौरान इस चीज गी मता बढ़ावा लब्भेआ हा टैक्नोलोजी गी जि'यां तुस आक्खी सकदेओ बौन्ड्री नो बार एह् जेह्ड़ा कन्सैप्ट ऐ कि तुस घर बेहियै हुन पढ़ी सकदे ओ तुस अगर फीजिकली नेईं अवेलेबल होई सकदेओ स्कूल च जां नेईं जाई सकदे ते तुस कोई आनलाइन कोर्स जाइन करी लैओ उद्धरूं तुस अपनी डिग्री करी लैओ तुसें गी सैर्टिफिकेट लब्भग प्रापर नौकरी आस्तै ऐलिजिबल कैंडिडेट होगे तुस इ'यां नेईं ऐ कि हां भाई सिर्फ डिग्री नांऽ दी डिग्री होग तुस ऐलिजिबल कैंडिडेट मन्ने जाह्गे तुसें ई हुन में सनाऽ जि'यां टैक्नोलोजी बेसड जि'यां हुन कलैब जि'यां बर्क फ्राम होम ऐ उ'आं क्लासिस फ्राम होम बी चलै दियां उं'दियां बच्चें दियां पेपर होआ दे हे आनलाइन चलो ओह् चीज बक्ख ऐ पर एह्दे कन्नै पैह्लें बच्चे आफ लाइन कोचिंगा लैंदे हे उ'ने ईं बड़े बड़े जेह्ड़े इग्जाम होंदे हे कम्पिटेटिव उ'दे आस्तै कोचिंग लैंदे हे कुछ बच्चे ते बड़ी मैंह्गी कोचिंगा होंदियां हियां लेकिन टैक्नोलोजी दी बजह् कन्नै बड़ी सारी चीजां आनलाइन अवेलेबल न फ्री हुन जां जेह्ड़ी आफलाइन कोचिंग दी फीस ही उ'दे अद्धे तों अद्धे रेट ते अवेलेबल न जि'यां अगर आन लाइन आफलाइन कोचिंग दी फीस चाली ज्हार ऐ ते तुसें ई सेम कोर्स सेम मटिरियल तुसें ई कोई आनलाइन चीज दस ज्हार च प्रोवाइड करी ओड़ङन जां पंज ज्हार च ते एह् इक इक इकोनोमिकली वीक बच्चा जां जेह्ड़ा बच्चा अफोर्ड नेईं करी सकदा हा ओह् आफलाइन कोचिंग लैना उ'दे आस्तै मददगार साबत होंदी ऐ बड़े सारे जि'यां में तुसें ई सनांऽ खान सर न ओह् किन्ने लैस्स फीस लेइयै बच्चें ई पढ़ा दे न ते आनलाइन पढ़ा दे न आफलाइन बी पढ़ा दे न आनलाइन बी पढ़ा दे न ते जेह्ड़े बच्चे उं'दे कोल पटना जाइयै नेईं पढ़ी सकदे न ते फीस नेईं अफोर्ड करी सकदे न उं'दी उं'दी ते चलो बड़ी घट्ट फीस ऐ अजें कुसै होर इंस्टीट्यूट दी फीस नेईं अफोर्ड करी सकदे न ते उं'दी ओह् कोचिंग लैंदे बच्चे चार सौ रपेआ जां पंज सौ रपेआ जां मिगी लगदा पता निं ज्हार दो ज्हार रपेऽ च ओह् कोचिंग प्रोवाइड करी ओड़दे न यू पी एस ई जे पेपर दी कोचिंग ओह् इन्ने घट्ट पैसें च उपलब्ध कराई ओड़दे न ते एह् टैक्नोलोजी दी मदद कन्नै ई एह् पास्सिबल होई चीज नेईं ते कुसै नै नांऽ बी नेई सुने दा हा खान सर दा ते ऐसे बड़े सारे कोचिंग टीचर न बड़े सारे कोचिंग मटिरियल न जेह्ड़े फ्री आफ कास्ट तुसें ई अवेलेबल होई जंदे न आनलाइन ते साढ़े जम्मू च बी इस चीज दा बड़ा फायदा होआ ऐ कि बच्चे आनलाइन पढ़ी पांदे न साढ़े जम्मू च जि'यां यू पी एस ई दी कोचिंग आस्तै बड़े घट्ट इंस्टीट्यूट न जां टीचर बाह्र दे औंदे न ते उं'दी इक स्टेबिलिटी नेईं लभदी ऐ कदें टीचर औऐ कदें नेई औऐ बाह्र दे टीचर होंदे न बच्चें ई इक इक टीचर प्रोवाइड नेई होंदा इक सब्जैक्ट आस्तै बक्ख बक्ख टीचर प्रोवाइड होंदे न ते बच्चें ई ओह् मुश्कल होंदी पढ़ने ई ते हून आनलाइन जां टैक्नोलोजी दी बजह् कन्नै बच्चे ओह् पढ़ी सकदे न अपने अराम कन्नै अपने घर इक स्टेबिलिटी कन्नै अपने घर बेहियै पढ़ी सकदे न उत्थै जाने दी बच्चें गी जरूरत नेईं ऐ